دلی میں مختلف کمیونٹیز ایک ساتھ رہتی ہیں اپنے اپنے رسم و روایات کے ساتھ لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں یہاں مختلف تہوار ایک ساتھ منائے جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں اور سماجی تعلقات میں ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے یہ دلی کو کثیر الثقافتی اور ہم آہنگ معاشرہ بناتے ہیں